پنکھا میرے لیے ہمیشہ سے ایک مثبت رویہ رکھتا رہا ہے ترقی یافتہ اس دور میں بھی پنکھے کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا باقی پنکھے کی کی جگہ پہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کی وہ ساری چیزیں پنکھے کو کبھی بھی پنکھے کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتیں اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی پنکھا پنکھے پنکھا اور اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے